हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी सामाजिक जातियाँ रहती हैं और उन जातियों का भी अपना अपना एक जीने का अंदाज़ है और उनका जो रहन सहन है उनका पहनावा है उनकी जो जीवन पद्धति है उनकी जो संस्कृति है उसको लेकर के वो अपनी जातियों के अनुसार भी जीवन जीते हैं इसमें ही एक उदाहरण के लिए हमारा धोबी समाज जो है वो भी जो है हमारे हिंदू समाज का ही एक अंग है और उनका जीवन यापन भी जो है घरों से कपड़े मांग कर के उनको स्वच्छ करना धोना और फिर उनको व्यवस्थित प्रेस करके जिसको हम एक गर्म इस्त्री आती है उससे करके और बिल्कुल घड़ी कर कर घर पर पहुँचा देते हैं उनका भी जो एक संत हुए हैं गाडगे महाराज उनको वो पूजते हैं उनको मानते हैं गाडगे महाराज जी का एक किस्सा याद आता है उनका उनका काम ये था कि समाज में रैली निकालना भजन करना और भोजन करवाना सब लोगों को जिस भी जगह जाते थे वो तो वहाँ जाकर के वो सबको साथ में मिलकर के भजन करवाते थे भजन के बाद एक रैली के रूप में एक उनकी पदयात्रा निकलती थी वहीं एक क्षेत्र में और जिस क्षेत्र में वो जाते थे और लोगों को वहाँ सबको इकट्ठा करना इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे फिर उनको भोजन कराना और भोजन कराकर के वो श्रेय नहीं लेते थे और खुद फिर आगे चले जाते थे फिर उनका वही काम था लोग उन्हें ढूँढ़ते थे देखते थे कि महाराज जी कहाँ चले गए और ये जो एक समाज है इस प्रकार से और भी कहार समाज है जैसे एक सोंधिया समाज है जगाली समाज है स्वर्णकार का व्यवसाय करने वाला एक सोनी समाज है तो ये सब लोग भी अपने अपने ढंग से अपनी पूजा पाठ पद्धति करते हैं और सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक विशेषता है अपना जीवन यापन करते हुए अपना व्यवसाय करते हुए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से जो है हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सी ऐसी समृद्ध संस्कृति जो संस्था हैं उसका वो लोग अपने अपने ढंग से विशिष्ट ढंग से उसका जीवन उसमें रहते हुए जीवन यापन करते हैं